आइए आइए मैडम बैठिए बताइए कैसे आना हुआ टाइम पानी से नहीं पहुँच रहा है इसका क्या है न मैडम कि अभी आपके घर पर जाने का जो रास्ता है वो मतलब बन रहा है और उसके वजह से हम हमारी जो ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर बोल रहा था कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से वो जाम में फँस जाता है तो मैडम थोड़ा सा आप मैनेज करिए और एक दो घंटे लेट होगा जैसे ही रोड यह आपका आपके यहाँ तक जो जाने वाली रोड है जैसे क्लियर बन जाएगी तो आपके यहाँ पर पानी टाइम से पहुँचने लगेगा नहीं तो ड्राइवर तो बोल रहा था कि डेली पानी ले जाता है अगर ऐसा है अगर पानी गैप हो रहा है तो वो तो लेट हमें पता है कि रोड की वजह से वो लेट हो जाता है रोड मतलब खराब है लेकिन अगर गैप हो रहा है तो ये फिर ड्राइवर का गलती है और मैं ड्राइवर से बात करता हूँ अगर उसकी गलती होगी तो इसको हम मैं डाँट लगाऊँगा और ऐसा तो हमें जानकारी है नहीं लेकिन अगर आप कंप्लेन कर रही हैं तो मैं डाइबर से जरूर बात करूँगा और पानी मतलब पीने में कैसा है मतलब पानी पीने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं नहीं नहीं पानी मतलब दूसरे यहाँ से मत लीजिए पानी बढ़िया है आप थोड़ा सा दूसरे एब्ज हमारे यहाँ जो जाता है एक बार दूसरे के यहाँ से भी लेकर देखिए मतलब आप हमारा जो पानी है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पीने में और बहुत ही मतलब यही रोड का समस्या है मैडम और कोई दिक्कत तो है नहीं और पैसा तो आप लोगों का टाइम पर मिल जाता है ड्राइवर जो भी पैसा आप लोग देते हैं तो बिल्कुल वो ले आ कर टाइम पर हमको देता है लेकिन हमें लग रहा है कि ड्राइवर कुछ बीच में लापरवाही कर रहा है नहीं तो डेली पानी पहुँचना चाहिए था घर पर डेली यहाँ से गाड़ी निकलती है चलिए नहीं नहीं अब ये देखिए अभी आप आ रही होंगी तो रोड बन रहा है रोड का दिक्कत है बाकी डेली अगर नहीं पहुँच रहा है तो मैं और देखता हूँ नहीं तो अगर आप कल आ जाइए कल ड्राइवर आज छुट्टी पर है और कल आप आएंगी तो आमने सामने ड्राइवर रहेगा बात हो जाएगी और तो उसको हम आपके सामने ही आपके सामने ही ड्राइवर को डाँट लगाएंगे कि पानी क्यों नहीं डेली पहुँच रहा है अगर ऐसी बात है तो चलिए ठीक है आपके कम्प्लेंट का निवारण होगा आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और पानी आपको समय से तो मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है